ایک دن کی بات ہے کہ میں نے ایک بار اپنے دوستوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ کلر پینسل کے بہت سارے فوائد ہیں تو جس وجہ سے میں نے شاپ کی طرف گیا دوکانوں کی طرف گیا اور اسے خریدنے کی کوشش کی اس سے میں نے لیا تو اس سے وہی فوائد اور وہی اثرات مجھے دیکھنے کو ملے جو میرے دوستوں نے مجھے بتایا تھا کہ اس سے کلر کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے اور اس کا اس کی جو روشنائی وہ پھیلتی نہیں ہے اس کا نب ٹوٹتا بھی نہیں ہے اور اس لیے میں بھی چاہوں گا کہ آپ بھی اس چیز کو خریدیں اور اپنے دوستوں کو بھی بولیں کہ اس کے بہت سے مثبت اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس سے ڈراونگ کرنے میں بھی بہت سہولیات مہیا ہوتی ہے اور یہ بھی کہ آپ اگر خریدتے ہیں تو نٹراج کی کمپنیاں اس طرح سے بہت سارے کمپنیاں ہیں تو اس کے ذریعے سے آپ اس چیز کو خرید سکتے ہیں لہٰذا آپ کو اپنے دوستوں کو بھی اپنے ساتھیوں کو بھی اپنے اسٹوڈینٹس کو بھی آپ یہی سجیسٹ کیجیے کہ اگر آپ کلر پینسل خریدنا چاہتے ہیں تو آپ مارکیٹ میں جا کر کے اس کا استعمال کرنے کے لیے خرید سکتے ہیں اور وہ کلر پینسل اس وجہ سے کیونکہ اس کا نب ٹوٹتا نہیں ہے اور لکھنے میں اور پھر ڈراونگ کرنے میں بہت آسانیاں اور بہت سہولیات ہوتی ہیں اور اس کے کمپنیوں میں سے بہت ساری ہیں جیسے کہ نٹراج سب سے مشہور ہے لہٰذا اس سے بھی آپ لے سکتے ہیں